हांव म्हाजें कांय सुरू करचे पयली वो शुभ करणूक करचे पयली हांव प्रेयर कत्ता की म्हाजें हें शुभ कार्य बरें वोचो आवय बापायचें ब्लॅसींग घेवून मुखार सरतां तशेंच बाक भायर सरता तेन्ना एक प्रेयर तरी म्हुणून भायर सरता म्हाका बरो म्हाजी वाड बरी कोन गेल्या पुरो अश कोन